موجودہ حالات میں امر اجالا اخبار پڑھتا ہوں میں نے اس کو پڑھتا ہوں اس میں بہت سی ایسی نیوز ہوتی ہیں جو عام جو روز کی مرہ کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ ان سے بڑھ کر ہوتی ہیں جو کہ ٹیکنالوجی اور چیزوں کو بتاتی ہیں میں نے ہندوستان نام کا ایک اخبار پڑھنے کی کوشش کری تھی پر مجھے وہ اخبار اتنا پسند نہیں آیا کیوں کہ اس میں جو چیزیں تھیں وہ صرف نیوز تک ریلیڈیڈ تھیں وہیں پہ لیمیٹڈ تھیں اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے کوئی نئی چیز نہیں پتا چل رہی تھی روز جو ہو رہا تھا گھٹت وہ میں سن رہا تھا دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا پر جو امر اجالا ہے وہ مجھے وہ نالج بھی دیتا ہے جس کو ہم انفوٹینمنٹ کے نام سے جانتے ہیں جو ہمیں کچھ سکھاتا ہے روز مرہ کی زندگی میں اس کا اپیوگ ہو جاتا ہے ایسی ہی چیزوں کے لیے مجھے امر اجالا زیادہ پسند ہے